آج صبح سویرے ہم نے زومیٹو سے کھانا بک کیا کھانے میں کلچا نہاری کوفتہ پسندا اور چکن فرائی تھا سب کچھ دیکھنے میں بہت ہی اچھا لگ رہا تھا لیکن افسوس صد افسوس کیا کہنے کہ ڈلیور بوائے راستے میں حادثے کا شکار ہو گیا جس کی وجہ سے کھانا تھوڑی تاخیر سے پہنچا لیکن کھانا گرم تھا مگر ہوٹل والوں نے نہاری میں نمک کم کر رکھا تھا اور مرچیں زیادہ کر رکھا تھا اسی طرح چکن فرائی میں نمک تو بالکل معلوم ہی نہیں ہو رہا تھا کلچے ٹھنڈے ہو چکے تھے اب معلوم نہیں وجہ کیا تھی فیڈ بیک میں ہم نے ان کو صرف ایک ہلہلاتا ہوا کھسکھساتا ہوا چہرہ دیا جس سے وہ مایوس کن ہو چکا تھا